میں نے میرے دوستوں کے ایک گروپ کے ساتھ جس میں آٹھ لوگ تھے اُن کے ساتھ کرکٹ اسٹیڈیم میچ دیکھنے کے لیے گئے تھے ہم نے ٹرین سے سفر کیا تھا سفر کے دوران ہم سب نے بہت مزے کیے تھے ہمارا گروپ کر کرکٹ کو لے کر بہت جوش بھرا تھا اور ہم سب کرکٹ کے ستاروں کو خاص کر دیکھنے کے لیے جایا کرتے تھے